اتّر پردیش میں تعلیمی اساتذہ کم ہونے کے کارن اتّر پردیش کے اندر سکچھا کی بہت دور چلی گئی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے بچے کو پڑھائی کے اوپر زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر ایک اساتذہ بنے اور اپنے علاقے کے آنے والے مستقبل کے بچوں کو اچھی تعلیم دے اور اس کی اچھی تربیت کرے نہ کہ ابھی کے دور کے طرح ہمارے آنے والے مستقبل جو ہے وہ انہی کے ان کے طرح رہ جائے اور ناکافی کو بورے بہت مشکل سے ابھی کے دور میں حل کیا جا رہا ہے